जोंनि खाथिनि धोरोमसालि होनोबा जोंनि गामिआवनो ब्रह्म मन्दिरनि मन्दिरसालि दङ जोंनि गामिआवनो एबा जोंनि रायजोनिनो बे मन्दिरसालिआव जोंनिया पुर्निमा बा पुर्निमा बा जैग' होबाय थानाय जायो मोनफ्रोमबो पुर्निमायावनो जैग' होनाय जैग' होबाय थानाय जायो बे मन्दिरसालिआव जोङो जेब्लाखि जैग' होआ अब्लाखि जोङो सामफ्रोमबो फैयो मानो होनोबा जोङो ओंखाम दै जेबो जायालासिनो साहा फानि जेबो लोङाबासिनो जोङो दुगैदै फुंआवनो दुगैदो लोब्रोम जोंनि मन्दिरसालिआव आवाथि होफैयो आवाथि सावनायनि उनावसो जोङो न' बां साफा सुफा खालामखांनानै फैयो बेनि उनावसो जोङो न'आव थांनानै ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहैयो जोंनि मन्दिरसालिआ जोंनि गामिआवनो बे गुदि गामिआव मन्दिरसालिआ बेयाव आङो फैनानै जोबोर मोजां मोनो मन्दिराव फैयोब्ला गोसोखौनो मोनसे माबा बायदि मोजां मोजां मोनो गावनि देहाखौनो रेजें गोजोन माबा मोनसे सान्थि मोनो मोजां थासारिआव मोजां साननाय हनाय मोजां गोसोखौनो रंजाखांनाय मोनो जोंनि मन्दिरसालिआव फैयो होनोब्ला जोङो फुंआवनो दुगैदो फैनाय जायो नालाय बेखायनो जों मोजां मोनो जों जोंनि धोरोमा ब्रह्म आङो ब्रह्म धर्मखौ जोबोर मोजां मोनो मोजां जोबोर मोजां मोनदों ब्रह्म धोरोमा जेबो बायदिसिना बेले बेजे गैया ब्रह्म धोरोमा मोजां जोबोर मोजां